असांजे स्कूल में जाम विषय पढ़ायां वेंदा आहिनि जीअं त हिंदी थी अंग्रेजी गणित सिंधी संस्कृत जॉग्रफ़ी विज्ञान सामाजिक विज्ञान ईअं पढ़ाईंदा आहिनि ऐं कंप्यूटर बि असांजे स्कूल में सेखारियो वेंदो आहे असांजे स्कूल जा जेके बि मास्तर मास्तराणियूं आहिनि तमामु सुठा आहिनि उन्हनि खे जाम तज़ुर्बो आहे जाम पढ़ियल लिखियल बि आहिनि उन्हनि खे चङी नॉलिज आहे असांजा जेका मास्तर मास्तराणियूं आहिनि जाम पढ़ियल आहिनि ऐं ॿारनि खे बि सुठो पढ़ाईंदा आहिनि